अहाँके जे गाड़ी हम बुक कएने रही दिल्लीके लेल ओ ड्राइवर बढ़िआँसँ हमरा पहुँचा देलक दिल्ली बहुत अच्छासँ बात भी करैत रहए बढ़िआँ ड्राइवर रहए एकर लिए अपनेँके हम धन्यवाद कहै छी